काम के अलावा हमें मतलब सिलाई करना औ मेंहदी लगाना और ब्यूटी पार्लर का भी हम काम थोड़ा बहुत सीखे हैं अभी हमारे समूह में काम आया था बैग बनाने का तो हम बहुत मन लगाके अच्छे से दस दिन का मौका मिला था हम बैग बनाने का ट्रेनिंग लिए हैं और बैग बनाने का ट्रेनिंग जितना लिया है उतना मतलब अच्छे से आ भी रहा है हम बना भी लेते हैं मेंहदी लगाना मुझे बहुत अच्छा लगता है पालर मतलब पालर भी करना मतलब थोड़ा बहुत सीखे हैं लेकिन बहुत अच्छा लगता है अभी आगे शौक़ है कि ताकि हम सीख लें सिलाई करना सब ब्लाउज हो गया पेटीकोट हो गया सूट हो गया अच्छी अच्छी डिजाईनदार मतलब फ्राक सिलना ब्लाउज़ सिलना ये सब मतलब हमें आता है और हम आगे चलके सीखना भी चाहेंगे ताकि और आगे हम सीख लें कि हमें अच्छा लगे ब्लाउज की डिजाईन जो नई नई निकली हैं वो भी हम मतलब सीखे हैं ताकि सिलें और भी मतलब कोई देखे तो हमसे आके पूछे कि कैसे डिजाईन बनाती हैं वो भी हमसे सीखना चाहे आगे मतलब पार्लर का काम जो है ट्रेनिंग बनाना मेक अप करना ये सब मतलब हमें बहुत अच्छे से आता है और आगे चलके हम सीखेंगे ताकि और आगे से मतलब हम और आगे बढ़ सकें मेक अप करना अच्छे से मतलब मेंहदी लगाना ये सब मतलब मुझे बहुत शौक़ है सीखने का